हैलो हैलो सुनेआ में थुआढ़ी कोई हट्टी खुह्ल्ली दी बाल बाल कटाने आह्ली ते में बाल कटाने हे ते रश ऐ हट्टिया जां फ्री ओ हां कोई निं में जल्दी जाना हा निं कुतै तां करियै पुच्छै दा हा ठीक ऐ ते फ्ही केह् रेट ऐ कटिंग दा ठीक ऐ औना भी में ते मेरी करनी पैह्लें कटिंग ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ आया भी में एह् खरी